इलाही टाइम सां हिन क्षेत्र जो इतिहास विभिन्न साम्राज्य और राजवंशनि खे इलाही प्रभावित कंदो आहे इलाही इमपेक्ट कयो उन्हनि जो जीअं कि जेके खलिजी राजवंश आहिनि यां पाल साम्राज्य आहिनि यां गुजर प्रतिहार राजवंश आहिनि उन्हनि जो इलाही आयोजन प्रभाव रहियो आहे असांजे मथां